हमारे यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा कई चीज़ें और कई सुबधाएँ मिलती हैं जैसे कि महिलाओं के भे लिए डिलवरी को लि भी सुविधा मिलती है और हम लोगों को लिए हम लोगों को भी सरकार सुविधा दे रही है और गाँव देश में और कोटे पर जो भी अनाज मिलते हैं वह खाली मिलते हैं उनका कोई मूल्य नहीं है और लोगों को काफ़ी हर महीने में उनको मिलता है और और बढ़िया उनका पालन पोषण चल रहा है उसी से इसीलिए हम लोगों को बड़ी खुशी है और खुशी रहेगी सरकार पर आ भरोसा है कि यह सरकार पान साल तक लगभग यह चलाएगी और हर लोगों को लिए जो करीब साठ साल के ऊपर उनको पेंसन भी देती है हाँ और जो लोग अपंगिल हैं उनको भी पेंसल देती है यह सरकार हमारी हर काम में सुरक्षित है